ہماری ریاست میں بڑے مذہبی تیوہار منائے جاتے ہیں جیسے دیوالی عید کرسمس بیساکھی اور ہم اس میں سے عید تیوہار عید کا تیوہار مناتے ہیں ویسے جیسے دیوالی ہوتا ہے وہ ہندوؤں کے لیے اور تیوہار من ہندو مناتے ہیں زیادہ تر جیسے اسے روشنی کا تیوہار بھی کہا جاتا ہے ویساکھی جو ہوتا ہے وہ سکھ دھرم کے مناتے ہیں اور عید مسلموں میں ہی بنایا جاتا ہے عید کا مطلب جو ہوتا ہے عید کا مطلب خوشی یا واپسی ہوتا ہے عید الفطر کا مطلب روزوں کا اختمام پر خوشی کا دن ہوتا ہے اسلامی سال کے نوے مہینے رمضان المبارک کے اختمام پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا انعام ان مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے جو رمضان میں پورے اخلاص سے روزے رکھتے ہیں اس دن مسلمان کا اس دن مسلمان جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں رمضان میں عبادت روزہ قرآن کی تلاوت اور نوک نیکی کرنے کا موقع ملا ہے یہ بھائی چارہ اور سخاوت اور خوشی کا دن ہوتا ہے رمضان کے آخری دن شام کو چاند دیکھا جاتا ہے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے لوگ خوشی مناتے ہیں ایک دوسرے کو عید مبارک باد دیتے ہیں صبح کے وقت لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اور اچھا لباس میں عید گاہ مسجد جاتے ہیں وہاں عید کی مخصوص نماز ادا کی جاتی ہے خطبہ بھی ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے مسلمان غریبوں کو فطرہ وغیرہ دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص عید کی خوشی سے محروم نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں عید مبارک بولتے ہیں عید جو عید کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے مل جل کر رہو خوشی مناؤ محبت اور خلوص کا پیغام ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا پیغام ہے ناراض رشتتے داروں سے صلح کرنے کا پیغام ہے سب کو خوشی میں شریک کرنے کا کرنے کا پیغام ہے ہم عید بہت خوشی سے مناتے ہیں سب لوگ مل جل کر خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں روٹھے ہوئے کو منا لیا جاتا ہے عید بہت ہی اچھا مذہبی تیوہار ہے اس میں سب لوگ خوشی مناتے ہیں اس کے دن ہم شیر خورما بناتے ہیں اور الگ الگ پکوان بناتے ہیں سب مل جل کر کھاتے ہیں بہت مستی کرتے ہیں اور کہیں کہیں پر تو جیسے ہمارے یہاں بھی میلا لگتا ہے بچے میلا دیکھنے جاتے ہیں وہاں سے طرح طرح کے کھلونے لے کر آتے ہیں ساتھ میں مستی کرتے ہیں سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور پھر عید کے بعد دو مہینے بعد بقر عید آ جاتی ہے جسے حج کا مہینہ بولا جاتا ہے